औ दानि गथ'फोरा बांद्राय मबाइल एबा स्क्रिन नायनायनि गोदो गोसोयाव गोसो होथाबसै गोसो होथाबसै दानि गथ'फ्रा उन्दै बैसोनिफ्रायनो मबाइल नायनायाव जोबोद गोसो होथाबना नायो आरो बिसोरो मबाइल नायबाथाय जानो जानाय लोंनाय गासैखौबो बावगारो बिनिखायनो जों गथ' गथायफोर दानि गथ'फोरनो मबाइल नायहोनायखौ खम खालामनांगौ एबा नायहोनोनो नाङा मानोना मबाइल नायनायनि गेजेरजों जों दानि गथ'फोरनि मेगननि नायनो हानाय गोहो आरो बिसोरनि मेलेमाव गोसो गोहो गैला जालाङो मानोना गोसोयाव लानो हानाय गोहोया खारलाङो मानोना बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायनाय एबा मबाइल कार्टुन नायनाय मानाय बेफोरखौल' गोसो होसै मबाइल नायनानै कार्टुन नायनाय मबाइल नायाबाथाय ओंखाम जाया